हम कनो घूमने जाते हैं तो जोमेटो और स्वीग्गी से इस इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कहीं पर घूमने गए रात हो गया तो वहाँ पर जोमेटो से कुछ भी कोई आवश्यकता वाली चीज़ मँगा सकते हैं खाने के लिये आवश्यकता से मँगा सकते हैं जैसे हमारे लोकेसन पर नियमती टाइम पर पहुँचा देते हैं जोमेटो का डिलिभरी सही है अच्छा है टाइम से पहुँचा देता है और जैसे कि टाइम से हमारे यहाँ भोजन मिल जाता है अच्छा भोजन मिलता है जोमेटो से हर चीज़ और जैसे कि जोमेटो से हम लोग आइ जैसे आइसक्रीम भी मंगा सकते हैं खाने का कोई भी चीज़ हो जोमेटो तुरंत दिलिभरी दे देता है अच्छी सर्विस देता है जोमेटो और जोमेटो आ स्विंग यह दोनों लोग जैसे कि कहीं हो गया त जोमेटो लोकेसन पर अच्छे टाइम से तुरंत पहुँचा देता है हर सर्विस जैसे कि कोई भी सर्विस हो जोमेटो और स्विंग दोनों में फूड या कुछ भी हो जो टाइम से हमारे यहाँ पहुँचा देता है आइसक्रीम हो गया फू फू फास्ट फूड हो गया और जैसे कि किसी भी प्रकार के खाने की चीज़ हो गई जोमेटो बहुत अच्छे टाइम से डिलीभर करता है हाँ डिलीभरी की हैं जिसमें की बहुत एक दो बार थोड़ा सा जोमेटो क्या कहीं अब बहुत सही सर्विस दे रहा हे जोमेटो इस्तेमाल करते हैं और अनुभव अच्छा रहता है जोमेटो से इस्तेमाल करने के लिए ज हम लोग जैसे कि कहीं रात हो गया गए हैं घूमने के लिए निकले थे बाहर तो वहाँ पर तुरंत अंधेरा हो गया कहीं नहीं कुछ मिला है खाने के लिए तो जोमेटो से ऑर्डर बुक कर कर तुरंत हम लोग खाना मँगा सकते हैं वहाँ पर जोमेटो अच्छी सर्विस देता है जहाँ पर देखे यहाँ पर अच्छी सर्विस जोमेटो देता है